पारंपरिक खेलनि में असां ईअं ॾिसूं जेकी गली मौहल्ले वारा जेके खेल हूंदा हुआ उहे त हाणे नथा थी पाइनि स्कूल में बि न थींदा आहिनि जीअं हाणे खो खो थी वियो पीटू खेॾंदासीं कंचा खेॾंदासीं गिल्ली डंडो खेॾंदासीं ईअं त न थी पाईंदा आहिनि बाक़ी हाणे वर्तमान में असांजे स्कूल में जीअं ॿार असांजा ॾिसनि था पिया त बॉलीबॉल खेॾाईंदा आहिनि उन्हनि खे क्रिकेट खेॾाईंदा आहिनि इन जे अलावा उन्हनि खे दौड़ कराईंदा आहिनि बाधा दौड़ कराईंदा आहिनि बैडमिंटन में ॿारनि जो हाणे ॾाढो इंट्र्स्ट अची वियो आहे त इन खेलनि में जेका ॿारनि जी रुचि बि आहे ऐं असांजा जेके स्कूल आहिनि खां फ़िलहाल त स्कूल इन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि

ऐं खेल कूद में हाणे रुझान यंगस्टर जो ॾाढो वधंदो थो वञे जेके नौजवान असांजा हाणे आहिनि धीरे धीरे उहे खेल कूद जी तरफ़ि ॾाढो अॻु अॻिते वधी रहिया आहिनि ऐं चङियूं प्रेरणा उन्हनि खे मिली रही आहे असांजे हितां जा जेके एम एल ए आहिनि महापौर आहिनि इहे सभु बि इनमें जी तरफ़ि ॾाढो ध्यानु ॾियनि था पिया कि खेल कूदनि खे वाधारो मिले असांजे समाज में